हलो जी हाँ हाँ जी हाँ हाँ

तो सर ये आपको एक गाड़ी चाहिए कि दो गाड़ी चाहिए

हाँ दो कर लीजिए आप वो आपके लिए आरामदायक रहेगा दो गाड़ी हाँ जी इसके पहले आप गए हो कभी इंदौर अच्छा पहली बार जा रहे तो हमारे ड्राइवर बहुत उनको जानकार हैं हम उनको भेज देंगे अब गाड़ी आप पसंद कर लीजिए सर

नई नई हमारे नई ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा और उसमें नई जाएगा वो आप अगर ऐसी कोई भी समस्या आती है तो आप तत्काल मेरे को फ़ोन लगाइए वहाँ से हम आपको कोई कष्ट नहीं होने देंगे जी और दो गाड़ी में पहले आप गाड़ियाँ पसंद कर लीजिए सर जैसे अगर सर जैसे आपको दस लोगों को जाना है तो दो गाड़ी एक चाहें तो बड़ी गाड़ी इनोवा रख लीजिए और ब्रीज़ा भी है और नेक्सॉन भी हमारे पास है और तो उसमें इनोवा का जो रेट है सर वो अठारह रुपए किलोमीटर है और ब्रीजा का पन्द्रह रुपए किलोमीटर है तो आपको जो लगे सुविधाजनक

हाँ दो गाड़ियाँ ठीक भी रहेंगी उसमें जाने के लिए हाँ और आप आ जाइए हमारा आफिस तो ये

चार्जेस बताया ना सर हाल्टिंग चार्जेज़ उसमें एक हजार रुपए इनोवा का लगेगा और और छः सौ रुपए ब्रीजा का लगेगा नाइट हाँ रात में रुकने का और जो जी सर तो उसका आप देख लीजिएगा गाड़ी हमारी बहुत अच्छी हैं बहुत आप आकर के देखिए तो आप आकर के देखेंगे तो आपको आपका मन खुश हो जाएगा और हमारे पास बहुत गाड़ियाँ हैं लगभग पन्द्रह बीस गाड़ियाँ हमारी चलती हैं हमारी एयरपोर्ट में भी चलती हैं लेकिन और आप आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा आप देखकर के पसंद कर लीजिए कितना हाँ तो कल आप आकर के देख लीजिए गाड़ियाँ

आपको पूरी लिस्ट दे देंगे ना सर हमारे हमारे ड्राइवर जानकार हैं जैसे खजराना है राजवाड़ा है गणेश जी का मंदिर है वहाँ पर चौपाटी है वो खाने पीने की काफ़ी जब ओ रात वात को दुकानें खुल जाती वहाँ भी ले जाएगा और इंदौर के आस पास जो पर्यटक स्थल हैं उनमें भी ले जाएगा उसमें आपको सूची भी मिल जाएगी पूरी जाने के लिए आपको जहाँ भी घूमना है और उसके लिए आप अगर कहीं रुकना चाहते तो उसमें होटल की भी जानकारी है हमारा डाइवर ड्राइवर क्योंकि पास में है इंदौर से लगा ही हुआ है ना

हाँ हाँ बिल्कुल इंदौर और इंदौर के आस पास जो भी छेत्र हैं वो सब जगह आपको घुमा देंगे हमारे ड्राइवर आइए सर कल आइ अब आपको अब आपको ग्यारह को निकलना है तो एक ही दिन सेफ़ है तो आप आ जाइए ताकि मैं अपनी गाड़ी की सर्विसिंग वगैरह सब करवा के आपको अच्छी गाड़ियों में भेजूँ जी जी नमस्कार ओके ओके सर नमस्कार जी